جی ہاں مجھے آرٹ کی دنیا میں ہمیشہ سے مختلف تحریکوں اور فنکاروں نے متاثر کیا ہے خاص طور پر مجھے صارقین اور ان کے فن خطاتی اور مشہوری

امتزاز بہت پسند ہے ان کے کام میں روایت اور جدتییت کا ایک ایحسا احساس انمتزاز نظر آتا ہے جو میرے تخلیقی سفر میں ایک بڑی تحریک رہا ہے صادقین نے قرآن کی آائت کو جس انداز میں مشہوری اور کطاتی کے ساتھ پیش کیا و ن صرف روحانی طور پر متاثر کن ہیں بلکہ فن کے لحظ سے بھی بے مثال ہیں اس کے علاوہ مجھے وین گو کی امپریسمنٹس تحریک بھی بہت متثر کرتی ہے ان کے رنگوں کا استعمال برش اسٹورکیس کی روحانی اور جذبات کا اظہار میرے اندر بھی ایسا ایسے ہی احسسیات کو جگاتا ہے ان کا فن دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ایک فن کار کس قدر گہرائی سے اپنے احسسات اور خیالات کو کونس پر اتار سکتا ہے